पंज ऑगस्ट ॿ हज़ार टेवीह अरिड़ाहं जनवरी ॿ हज़ार वीह चोवीह डिसंबर ॿ हज़ार पंद्रहां पहिरों मार्च उणिवीह सौ पंजाह पंद्रहों सेपटेंबर ॿ हज़ार हिकु